जतऽ तक हमर अनुभव अइ योगके सिर्फ एकटा व्यायाम नहि कहबाके चाही अगर अहाँ योग करै छिए तऽ अहाँके बेमारीसब बहुत कम हैत आओर योग करैसँ हमेशा अहाँके मस्तिष्कमे सकारात्मकता रहत आओर अहाँके मोनमे भी जे भी खिआल आएत सब सकारात्मक खिआल ही आएत ई अहाँके नकारात्मकतासँ दूर राखत आओर अहाँ योग करैसँ नीक अनुभव करबै कोनो बेमारीके लेल जे अहाँ दवाइ खाइ छिए तऽ ओकर तऽ अहाँके नोकसानो करैए दवाइ फाइदा करैए लेकिन ओकर नोकसानो करैए लेकिन योग जे करबै ई नोकसान नहि करत खाली फाइदा ही करत तेँ योगके सिर्फ एकटा व्यायाम नहि कहबाके चाही